हमारे ज़िले कि नगर पालिका जो है उसका काम होता है ज़िले की साफ सफाई करना

ताकि शहर साफ सुथरी रहे बनी रहे ताकि बाहर के लोग आवें तो कहें कि नहीं भाई ये ज़िला जो है यहाँ कि नागर पालिका जो है अच्छा काम करती है साफ सफाई रखती है पानी की सुविधा है हर चीज़ हर सुविधा है ज़िले शहर जो अच्छी अच्छी तरह से साफ सुथरी रहती है बाहर के लोग भी आते हैं ताकि वो कहते हैं कि नहीं भाई इ शहर तो अच्छी रहती है इसलिए नगर पालिका जो है अच्छा काम करना चाहिए यही ताकि शहर का नाम होता रहे इसलिए नगरपालिका काम है नगरपालिका होती है उनका काम होता ही शहर के साफ सुथरा बनाए रखना इसी नगरपालिका पंचायत शहर के शहर में जो भी साफ सफाई का है उ सब नगरपालिका पंचायत का काम होता है ताकि वहाँ कि जनसंख्या जो है साफ सुथरी रहे ताकि किसी प्रकार का स्वास्थ्य में खराबी न होए इसीलिए नगरपालिका जो है अच्छा काम करना चाहिए